हॅलो हांव समृद्धी रायकर उलयतां तुमकां हांवेंन वोदोळ मातशें तीस मिनटां पयलीं कॉल केल्लो हेच नंबरा वयल्यान ऑर्डर दिवपाक लागोन हय हय समृद्धी रायकर केपेंम तुमकां हांवेंन ऑर्डर दिल्या तितून तुमकां हांवेंन पांच पार्सल पुलांव करपाक सांगिल्लें आनी पांच पार्सल हांवेंन तुमकां पनीर करपाक सांगिल्लें न्ही म्हाका न्ही थोडें कँसल करपाक जाय आशिल्लें हा कारण आमचे न्ही लोक खूब येवपाक आशिल्ले आतां कमी प्रमाणान लोक येतले ताका लागून म्हाका कँसल करपाक जाय आशिल्लें कँसल न्ही म्हाका फकत दोन पार्सल पुलांव जायो आतां आनी दोन पार्सल पनीर जाये तुमी मातशेंं कँसल करपाक शकता तुमकां कांय त्रास ना जाल्यार हा करता न्ही तुमी कँसल बरें आसा थँक्यू आनी तुमकां हांव पयशे कशें तरेन दिवपाक शकता ऑनलायन नाजाल्यार जेन्ना तुमी पार्सल घेवन घरा कडेन येतले तेन्ना पयशे म्हाका न्ही तुमकां ऑनलायन पेमेंट करपाक जाय आशिल्लो कारण हांव चडशें ऑनलायन पेमेंट करता तुमचो मातसो म्हाका स्कॅनर धाडपाक शकता वोट्सएपाचेर नाजाल्यार म्हाका तुमचो कॉनटेक्ट नंबर धाडा हांव तेजे वयल्यान तुमकां जी पे करपाक शक करपाक शकता न्ही आनी तुमकां ऑर्डर कंम्प्लीट करपाक टायम कितलोसो लागतलो एक वरान भितर म्हाका ऑर्डर मेळपाक शकता हा चाळीस मिनटां भितर तुमी हाडून दिवपाक शकता हा बरें आसा तर आनी तुमकां समज पार्सल घेता आसतना एड्रेस मेयणा येवपाक आमचे घरा कडेन तुमकां कसलीच प्रोब्लेम जाता जाल्यार तुम म्हाका ह्या नंबरा वयल्यान कॉल करपाक शकता हय आं तुमकां आं तुमकां खबर आसा आमी खंय रावता तें हा तुमी पयलीं ह्या प्लेसीचेर ह्या जाग्याचेर आं ह्या एड्रेसाचेर तुमी पयलीं डिलीवरी केल्या जाल्या बरें आसा तर आनी तुमचें जेवण म्हाका समज आवडलें जाल्यार हांव तुमकां दुसऱ्या फावटी तुमकांच हांव ऑर्डर दितलें आनी तुमची सर्वीस खरीच खूब बरी आसा कारण तुमकां हांवें तीस मिनटा नंतर सांगलें फोन करून म्हाका मातशें अमकें आयटम आसा ते कमी प्रमाणान जाये आनीक तुमी म्हाजें आयकून घेतलें म्हणून म्हाका बरें दिसलें आनीक थँक्यू पावतना म्हाका मातसो कॉल कर हांव तुमकां सांगपाक हय हय पावतना एक कॉल कर बरें बाय